جی ہاں بہت سارے سرکاری ایپ ایسے ہیں جن کا استعمال میرے گھر میں ہوتا ہے میرے موبائل میں بھی کچھ ایپ ایسے ہیں جو کہ سرکاری ہیں جیسے کہ یو آئی ڈی اے آئی جو کہ آدھار کارڈ کا ایک سرکاری ایپ ہے مجھے مجھے لگتا ہے اس کا استعمال میں کرتی ہوں اور اس کے علاوہ لاکر بینک کر کے ایک ایپ آتا ہے جس میں میں اپنے سارے ڈاکومینٹس سارے کاغذات جیسے کہ میرے بھائی اس میں رکھتے ہیں اپنا ڈرائیونگ لائسینس پاسپورٹ اور ہائی اسکول کی مارکشیٹ یعنی جتنے بھی کاغذات ضروری ہوتے ہیں وہ لوگ اس موبائل ایپ پر وہ رکھے رہتے ہیں اور اس کے ذریعہ اپنا کام آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں یعنی ان کو کہیں پر کبھی بھی ضرورت پڑتی ہے تو اس ایپ کے ذریعے سے اس کا استعمال کر لیتے ہیں اور انہیں کسی قسم کی دقت کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا ہے